मुंहिंजे पढ़नि जो ख़ासि जॻहि आहे लेबररी मां घणो करे लेबररी में वेही करे पंहिंजो जेको पढ़ाई जो विषय हूंदो आहे उन ते पढ़ंदी आहियां कारणु इहो आहे त अगरि हिकु त लेबररीअ में शांती हूंदी आहे को बि घोर कोन हूंदो आहे उन खां सवाइ अगरि का कंहिं बि पाईंट ते दिक़त थींदी आहे त ओॾीमहिल उहो किताब खणी करे ऐं उहा पंहिंजी ॾुखियाई असां बिल्कुलु चङी तरह साफ़ु तरीक़े तरीक़े सां पढ़ी सघंदा आहियूं ऐं ॿिए न ॿियनि जॻहियुनि ते जीअं रुॻो बाग़ में वञी पढ़ंदा आहियूं त ओॾीमहिल असांखे उहो पढ़ाई जो माहोलु कोन मिलंदो आहे वरी अगरि घर जे बैडरुम मे बि असां पढ़ण वेंदा आहियूं त ओॾीमहिल बि असांखे घर जे उन माहोल में पंहिंजो ध्यानु हलंदो रहंदो आहे इन करे लाएबररी हिकु अहिड़ो सुठो साधन आहे जिते वेही करे शांतीअ सां अनेक तरीक़नि जा ॿियां किताब खणी करे बि असां पंहिंजी ॾुखियाइनि खे पूरी तरह ख़तम करे सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजे पढ़ाईअ लाइ असां लेबररी खां सवाइ को बि अहिड़ी जॻहि कोन्हे जिते वेई करे असां पढ़ूं इन जे लाइ असांखे लाएबररी जो तमामु घणे में घणो उपयोगु करणु घुरिजे लाएबररी जो उपयोगु कंदासीं त असां ॿियां बि किताब उन जा खणी पंहिंजी ॾुखियाई हर तरह जी ॾुखियाई असां पंहिंजी सही तरह सां बिल्कुलु पेशि करे सघंदासीं